हाँ बोलिए हाँ हाँ सुनिए दीदी मेरे पास मेरी दुकान में हर एक सामान है पलंग है सोफ़ा है और टेबुल जो भी लीजिएगा मेरे यहाँ हर एक की उपलब्ध है आप आइए लेने के लिए रेट पलंग का रेट आपको मिलेगा पलंग अस्सी हज़ार में मिलता है और सोफ़ा लीजिएगा तो उसका पच्चीस हज़ार रुपया है और टेबुल लीजिएगा तो टेबुल का भी आपका टेबुल के हिसाब से पड़ता है जो मतलब क्वालीटी के हिसाब से पड़ता है जो जैसा क्वालीटी है उस हिसाब से पड़ता है तो टेबुल का पंद्रह हज़ार बीस हज़ार और उसमें कुर्सी सेट मिलेगा आपको ठीक है तो आप बताइए क्या लीजिएगा आप हाँ देखिए दीदी आपको मिलेगा पलंग का मेरे दुकान में जो है ना आप फीक्स रेट चलता है कम बेशी नहीं होता है जो हम आपको बता दिए हैं वही चलेगा आपको पलंग का पलंग का क्वालीटी बढ़िया है बढ़िया लकड़ी है उसका आप देख सकते हैं लकड़ी का मतलब बढ़िया बढ़िया लकड़ी उसमें दिया गया है तो पलंग आपको अस्सी हज़ार से डेढ़ लाख तक का यहाँ पर है उपलब्ध और सोफा है पच्चीस हज़ार बीस हज़ार और तीस हज़ार का सोफा भी है और टेबुल है टेबुल का भी पंद्रह दस का है तो पंद्रह हज़ार दस हज़ार में दोनों दो दो टेबुल का क्वालीटी है नहीं नहीं रेट कम नहीं होगा देखिए सुनिए दीदी मेरे मेरे यहाँ मेरे दुकान पे जो है रेट फीक्स चलता है उसका कम नहीं किया जाएगा हाँ दीदी बढ़िया है मेरे दुकान का माल बढ़िया है आप विश्वास करके ले लीजिए बहुत बढ़िया है लेकिन आपका रेट कम नहीं किया जाएगा क्योंकि हम कम कैसे करेंगे आपका रेट जो है ना यही रेट चलेगा क्यूँकि हम यही रेट से बेचते हैं आपको हम कम करके नहीं देंगे नहीं इससे कम नहीं नहीं कम करके नहीं देंगे क्यूँकि हम कम करके कैसे दें इसका एक ही यही रेट ए चलता हए तो हम कम कैसे करेंगे आप ही बताइए नहीं दीदी देखिए आप पैसा कम करवाइएगा आपका चीज़ हम बढ़िया दे रहे हैं आपका पलंग जो है बढ़िया बढ़िया लकड़ी का पलंग है शीशों का लकड़ी है मू बढ़िया मतलब आकर देख लीजिए बढ़िया क्वालीटी का है सोफा भी बढ़िया क्वालीटी का है टेबुल भी भी हर एक चीज़ मेरे दुकान में मिलेगा आपको और बढ़िया क्वालीटी में मिलेगा और रेट जो है वो दुकान पे आप आइएगा तो थोड़ा बहुत कम बेशी हो जाएगा ठीक है आप देखने के लिए कभी आइए मेरे दुकान पर आ जाइए तो आपको रेट देख लिया जाएगा